जय झूलेलाल मूंखे झूलेलाल जा गीत ॻाइण ॾाढा वणंदा आहिनि पर उन्हनि सभिनी मां मुंहिंजो पसंदीदा गीत आहे मुंहिंजी ॿेड़ी अथई विचु सीर ते

इहे त अनगिनत झूलण जा गीत आहिनि जेके ॻाईंदे दिलि थींदी आहे ऐं हर को सिंधी पियो छेॼ हणंदो आहे जीअं त हिकु उहो गीत बि आहे

इन ते जेको बि सिंधी जीअं ई इहो गीत वॼंदो आहे त हर को सिंधी नचणु शुरू कंदो आहे छो त इन में आहे ईअं